आं ना जानायनि सोमोन्दै बुंनोसै आं नाखौ मानि जा जानो मोजां मोन्नाया सिंगि मागुर बोथिया थुरि खुसिया बेफोरबादिखौल' आङो जानो मोजां मोनो नानि सोमोन्दै नानि जानायफोराव बे ना जानायफोराव मानि मानो होमबा मोजां मोनो मानि सायनाङा ओह बिगुर गारनाङा संनायावबो डिसटार्ब गैया बेनि थाखायनो आङो बे बिगुर गैयै आयसा गैयैफोरखौ मोजां मोनो जानाय लोंनायावबो जेबो डिसटार्ब गैया सायनायफ्रावबो डिसटार्ब गैया बेनि थाखायनो आङो बेफोरबादि बिगुर गैयै एबा आयसा गैयै नाफोरखौसो आङो जानो मोजां मोनो बेनि थाखायनो आङो नाफोरखौ बेफोरखौल' जानो मोजां मोनो बेनि थाखायनो आं बेखौनो आङो बुंनानै जानायनि सोमोन्दै बेफोरखौ मोजां मोनो बेखौल' मोजां मोनो नानि बिथोराव आङो जेखौबो मोजां मोना बेखौल' मोजां मोनो बे सिंगि मागुर बोथिया थुरि खुसिया बामि बेसोरखौल' आं मोजां मोनो बेनि थाखाय आङो बेखिनिखौनो आङो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय